कम्पीटिशन बिच्च अज्जकल दुनिया बड़ी दूर पुज्जी दी ऐ कि अस एह्दे बिच्च कि सीट जेह्ड़ी नेईं लेई सकने हैन कि अस ग्रांऽ बिच्च रौह्ने आह्ले ते एह् कम्पीटिशन साढ़े कोला नेईं होंदा एह् अज्जकल बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे जेह्ड़े बड़े ज्यादा न एह्दे बिच्च असें गी कि सीट नेईं मिली सकदी ऐ जियां कोई डाक्टर होई गे कोई इन्जीनियर होई गेआ कोई प्रोफैसर होई गेआ एह्दे बिच्च जेह्ड़े अस लोक जेह्के हिस्सा नेईं लेई सकने हैन ऐडमिशन जेह्ड़ी नेईं लेई सकने हैन कि साढ़े कोल इन्ने असें गी इन्ना मौका नेईं मिलदा ऐ कि बड़े बड़े लीडरां दे बच्चे बड़े बड़े बड़े बड़े पढ़े लिखे दे उंदे आस्तै एह् अस कुत्थै इन्ना पुज्जी सकने इत्थै बड़ा ज्यादा कम्पीटिशन ऐ इन्ना कम्पीटिशन जेह्ड़ा इन्ना ज्यादा होई चुका दा कि पढ़े लिखे दे बी बड़े होई जंदे ते कम्पीटिशन जेह्ड़ा लैना जेह्ड़ा बड़ा मुश्कल होई गेदा बड़े बड़े डाक्टरें दियां सीटां अस लोक नेईं कड्ढ लेई सकने हैन नेईं कोई इन्जीनियर बिच्च नेईं कोई कुछ अस नेईं लेई सकने हैन कि के इंदा कम्पीटिशन अज्जकल जेह्ड़ा बडा दूर पुज्जी गेदा ऐ पढ़ाई दा कम्पीटिशन बी बड़ा दूर पुज्जी गेदा ऐ जेहकी साढ़ी ऐजुकेशन ऐ ओह् बी बड़ी दूर जा चुकी दी ऐ ऐजुकेशन